हँ जी बोलिए कोना छिए अएबै तभिए ने नाम सुनलासँ नहि हेतै अइऔ समस्तीपुर जिलामे हमरो क्षेत्रमे अइऔ कनि घुमि फिरिके देखिऔ गामघर घुमाएब केहन छै इलाका नहि छै हो हे नहि कतेक आदमीके हइ ओ गाममे बदमाश इलाका रहै छै अहाँ अएबै देखबै तभिए ने कहबै हँ बढ़िआँ इलाका हइ आदमी ओनाहिते कहै छै बदमाश इलाका बदमाश इलाका नहि छै बहुत बढ़िआँ इलाका हइ एना अइऔ एगो बेगूसरायमे कनि मनि सुनै हेबै हइ ई बदमाश इलाका ओहोमे किछु सुधरलै हइ बहुत सुधरलै हइ पाँच परसेन्ट छै ओ मारिपीट करैवला बेगूसरायमे बहुत बढ़िआँ आदमीसभ छै सुनबै ओकर भाषा सुनबै तऽ बढ़िआँ लागै छै कखनहु पित्तो चढ़ै हइ भाषो बढ़िआँ लागै हइ समस्तीएपुरमे अइऔ अहाँके शुद्ध मिथिला बोलै हइ जानलिए सुनैमे अहाँके खूब बढ़िआँ लागत आबू समस्तीपुरमे आबू रोसड़ा आबू खनगा आबू मे आबू खानपुर आबू कहूँ हुँ हँ हँ सबकिछु बेबस्था भऽ जाएत फोनेपर नहि ने हेतै अएबै तब ने हम रूम तूमके बेबस्था कऽ लेबै तुरन्ते ओहि इलाकामे रहै छिए हेतै नहि थोड़बे हँ तऽ अएबै तभिए ने समस्तीपुर कहिआ आबैलए चाहै छिए आइ कि काल्हि अएबै बेबस्था हइ रखले

हुँ हुँ हुँ किएक नहि घुमेबै हमरा इलाकामे अएबै आओर घुमेबै नहि अहाँ कि कहबै हरकिशनके फोन केलिए हमरा नहि घुमेलखिन अँए घुमेबै जरूर सबदिना थोड़िए फुरसत रहै अहाँ अहाँ कहि देलिए आइ से दस बुझू आठ दिन समय अहाँके हम किएक नहि टाइम निकालिके किएक नहि अहाँके हमे घुमेबै आबू आबू अहाँसभके इलाका घुमाएब समस्तीपुर जिला जानलिए बिहार देखबै तऽ अहाँ नाम लेबै गउआँ ओतौके आदमीके बतेबै घरोके आदमीके बतेबै बाप रे बहुत बढ़िआँ गाम रहथिन समस्तीपुर जिला गेलिए किशन बाबू घुमेलखिन हँ किशन खराब जगहपर नहि बढ़िआँ जगहपर लऽ गेलै हँ बढ़िआँ जानलिए बोली भाषा सबकिछु ठीक ठाक रहै ठीक ठीक आबू तब हुँ तऽ जल्दीसने आबू कहिआ अएबै जानलिए

हुँ हुँ हुँ ठीक हइ आबू समस्तीपुर जिलामे अहाँसभके घुमाएब फिराएब जानलिए बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगहपर घुमाएब देखबै तऽ कहबै हँ बहुत बढ़िआँ जगह छै ओहिसबमे दिक्कत नहि हैत बुझलिए हँ आवाज घरघराइए जोरसँ बढ़िआँसँ बोलू हमरालगमे हँ हँ हँ हँ आबू आबू ओ आठे तारीख अइ अहाँके दस तारीखके अएबै आबू हँ ओना दस तारीख तकले रहत कमसम

ठीक ठीक ठीक